सोरहां जनवरी ॿ हज़ार चारि चोथी मे उणिवीह सौ नवे टीह जुलाई ॿ हज़ार ॿारहां हिकु ऑक्टूबर ॿ हज़ार पंज अठावीह दिसंबर ॿ हज़ार टे